ہاں ٹیلر صاحب میں نے میرے بچے کا دو ہفتے پہلے آپ کو یونیفام دیا تھا سلنے کو ہوگیا کیا آپ کا میری تو توقع نہیں تھی کہ وقت سے پہلے تیار ہوتا ہے بہت شکریہ کیا میں ابھی آ کر اسے دیکھ سکتا ہوں بہترین میں ابھی آ کر دیکھتا ہوں شکریہ کہ وقت سے تیار کرنے کی کوشش کی خوش آمدید ہمیشہ آپ کی خدمات میں بلا شبہ میں ابھی امید کرتا ہوں کہ یہ یونیفام اچھا بنا ہوگا میں جلد ہی آ کر دیکھ لوں گا آپ کی محنت اور معاونت کا شکریہ کب تک آپ کی دوکان کھلی رہتی ہے میں بعض دنوں بعد آؤں گا تاکہ یونیفام کا آخری جائزہ لیا جا سکے آپ کی مہربانی کا شکریہ میں جلد ہی آ کر آپ کی دوکان آؤں گا اور یونیفام کو دیکھ لوں گا جی جی شکریہ